سینٹرل دلی دلی کا ایک ایسا ایریا ہے جو کہ مغلوں کے وقت کا ہے اور یہاں پر بہت پرانے پرانے کام ہوتے ہیں سینٹرل دلی علاقے میں بہت سی صنعتیں ہیں چھوٹے کاروبار بھی ہوتے ہیں بڑی فیکٹریاں بھی ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے کارخانے زیادہ ہیں جیسے اور ہر طرح کا کاروبار یہاں پر کیا جاتا ہے جیسے ایک لائٹر کا کاروبار ہوتا تھا جہاں پہ دو سو سے ڈھائی سو لوگ کام کرتے تھے لیکن اب وہ کوویڈ کے بعد بند ہو گیا اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی کام ہیں جو کہ چلتے ہیں یہ پتنگ کا کاروبار ہوتا ہے برتن بنائے جاتے ہیں مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں اور کپڑوں کا ہوتا ہے سب سے زیادہ کھانے کا کاروبار یہاں پہ بہت ہوتا ہے کہ کھانے میں فاسٹ فوڈ کھانا ہے آپ کو مغلوں کے وقت کا جو بڑا کھانا ہوتا ہے چکن مٹن یہ سب بھی مل جائے گا اور نان ویج بھی مل جاتا ہے ہر طرح کا کھانا آپ کو یہاں پر اویلیبل ہو جائے گا لیکن فیکٹریاں جو ہیں اب سے کچھ ٹائم میں بہت کم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کاروبار پہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ رہائشی علاقے سے فیکٹریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ایک انڈسٹری علاقے میں فیکٹریاں لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں دور ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑے لیول کے لوگ بھی نہیں رہتے کہ چھوٹے کاروبار کرتے ہیں روز کمایا روز کھا لیا